त हिकु आटिस्ट रूप में मां इहो थी ॿुधाए सघा की उनमें ॾाढी मुश्किलियूं कठिनाइयुनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे जीअं की पहिरीं ॻाल्हि असांखे हर प्रकार जा कलर हुजणा खपनि हर प्रकार जी पैंसलियूं हुजणियूं खपनि की अलॻि अलॻि शेड जी ईंदियूं आहिनि उहे महांगी हूंदियूं आहिनि कलर बि ॾाढा महांगा हूंदा आहिनि और और मतिलबु की असांखे कलर सुठा सुठा हुजणा खपनि मोम कलर हुजणा खपनि स्कैच हुजणा खपनि स्पार्कल पेन हुजणी खपनि बॉल पेन्स हुजणा खपनि जेको मतिलबु आट में कम ईंदो आहे असांखे शोपनर स्केल रबड़ सभु हुजिणो खपे और इहे सभु कमियूं जॾहिं पूरी थींदियूं ताई असां आट सुठो थी सघंदो और इन ई मतिलबु हूंदा आहिनि महांगा पर अगरि असांखे आटिस्ट थियणो आहे त असांखे हीअ सभु करिणो ई पवंदो इन लाइ इहेई असांजे कमु ईंदियूं आहिनि असां इन खे पार त लॻाई सघूं इहे सभु वठी करे और टैलेंट ॿी ॻाल्हि आहे टैलेंट अगरि टैलेंट आहे असां में त टैलेंट कहिड़ी बि शइ खे सुठो ठाहे त सघूं बसि इहेई आहे